ماہی گیری تو زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں اس سے ماحولیات کا یا تحفظ کے مسائل کے ہیں لیکن ہم فکر بھی کر کے کیا کر سکتے ہیں لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام ہے سمجھنا ان کا کام اور حالیہ برسوں میں تو صحیح معنوں میں ہے کہ پانی کی آلودگی بہت ہے صفائی کے نام پر بجٹ آتا ہے صفائی ہوتی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ آلودگی اس کی ہو جاتی ہے اور کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے لوگ کھانے پینے کے جو شوقین ہیں وہ آلودگی کو کیا نظر سے دیکھیں گے ان کو آلودگی نظر نہیں آئے گی ان کے لئے کھانا ہی سب کچھ ہے کھانا ہے تو صاف صفائی ستھرائی بھوکوں کو کہاں سے نظر آئے گی